जी अरे भैया हम लोग थोड़ा घूमने जाना चाहते थे सब लोग परिवार के साथ में कि अच्छी अच्छी जगह घूम लिया जाए तो तो आप बताइए कि कहाँ कहाँ अच्छा रहेगा घूमने में जहाँ कहीं भी जैसे अपने लखनऊ में कोई अच्छी अच्छी जगह हों घूमने के लिए

नहीं जैसे कि इमामबाड़ा है जनेस्वर मिस्र पार्क है नाम सुना अच्छी अच्छी चिड़ियाघर है चिड़ियाघर है

अरे हम परिवार में पाँच छः लोग हैं

नहीं हम आपकी गाड़ी और गाइड दोनों चाहिए ना जी हाँ क्योंकि जैसे हम लोगों को पता नहीं वहाँ क्या कैसे है नहीं हम अगस्त में जाएँगे तो आप पहले से बता दीजिए

नहीं दस दस से बीस के बीच में

जी जी नमस्ते भैया जी जी नमस्ते भैया